जय झूलेलाल पर भेण तव्हांजो पुटु ओलरेडी पढ़ाईअ में थोरो वीक आहे हू सायन्स में वीक आहे मेक्स में वीक आ तव्हां अठ ॾींहं शादी ते वेंदव त हुनजी पढ़ाईअ जो नुक़सानु थींदो त तव्हां छुटी कीअं था घुरो पिया पर हुनजी पढ़ाई वेस्ट थींदी हेतिरा ॾींहं ऐं पंदरहीं तारीख़ खां पोइ त हुनजा पेपर बि अथव त हो कीअं कंदो सभु पेपर कीअं ॾींदो अठ ॾींहं त न ॾेई सघंदीमांव छुटीअ जा हा छह ॾींहं ॾेई सघंदीमांव छह ॾींह व वठोसि भले छुटी ऐं ऐंन पोइ उनखे तव्हां बि पढ़ाईंदव घर में रोज़ु कलाकु कलाकु ऐं मां क्लास में बि उनखे थोरी देरि वधीक पढ़ाईंदीमांसि त जीअं हुनजो जेको रहिजी वियो अथसि सायन्स में ऐं मेक्स में त पोइ हू कवर करे सघे ऐं पेपर सुठे नमूने ॾेई सघे ठीकु आहे भले छह ॾींहं वञो पर थोरो ध्यानु ॾिजो की भई आहे न पढ़ाईअ में थोरे सुठे नमूने करे वठे हा ठीकु आहे पर पोइ उनजी जीअं वरी पोइ छुटियूं न करे ऐं आहे न थोरो ध्यानु ॾिजो भई छुटियूं न करे ऐं जेतिरो थी सधे थो क्लास में बि ऐं ध्यानु ॾेई करे पढ़ाई करे छो त तव्हांजो पुटु ओलरेडी वीक आहे त मां समुझां थी की भई आहे न थोरो तव्हां बि ध्यानु ॾियो थोरो मां बि ध्यानु ॾियां त छा आहे हुनजी पढ़ाईअ ते ग़लति असरु न पए जीअं हू पास थी करे सभिनि में निकिरी वञे जी जी ठीकु आहे ठीकु आहे हा हा ठीकु आहे